आंनि गाज्रि मोनबोनाइ बा नेगेटिब एक्सपीरिन्स होन्नानै बुस्तु बुङोब्ला आं मबाइलखौनो बुंगोन मानोना जेब्ला आंहा मबाइल गैयामोन बा मबाइल बाहाइथ'याखैमोन बे समाव आङो जेराव थाङो मायो बेराइयो मोन ज' बे लोगोफोरजों बेराथ बेराइयो लोगोफोरजों ज' जयै गेलेयो ज' जयै मिनियै खुसियै थायो

आबौ आबै मोननि सल' बाथा खोन्थानायखौ ज' जयै खोना सङो नाथाइ मबाइल लाखांनायनि उनाव आंनि गासैबो एनथारेस्त फोर बिफोरो लासै लासै गोमालांनो हामो हमो जेब्ला जों मबाइल गैयामोन बे समाव गेलेबोनाय बाइदिसिना खेला बिफोरखौ बावगारनानै मबेल लाखांनायनि उनाव न' सिङाव उन्दोसो उन्दोसो थानाइ मबाइलजोंनो सानसे गोदोनाय बेफोरबाइदि जालाङो आं मबाइल लानानै बेल' नङा मबाइल लानानै आं ओरैबाइदि जाबावो बे मबाइलखौ आं गोबाव गोबाव बाहायनानै आंनि मेगनफोरखौ बे मबाइलआनो दोनै एफा गबोन एफा बिदिनो लासै लासै बे मबाइलआ आंनि मेगनफ्राखौबो गाज्रि खालामबाय बेनि बेल' नङा मबाइला जेरावनाखि जेरावनाखि जों मयबा थांनांगौ जायो मानांगौ जयो बे समफ्राव मबाइला नो जों जों मबाइलखौ थुफ्लांबाय थांनानै बे मबाइलआनो जोंखौ लेट खालामो माहायबा थांनांगौ माहायबा मानांगौफ्राव थुफ्लांबाय थानानै लेट खालामो आरो मबाइल बाहायबाय थांनानै मा मा भिडिअचफोर नायनानै जोंनि गोसोफ्रा खामानि मावनाय मानायफ्राव बानानै जेराव बिखौनो नाइयै नाइयैनो जों समखौ एरैनो हालो दैलो बारहो हरो बिनि थाखायनो आं सानो जे मबाइला आंनि एक्सपीरियेन्सयाव गाज्रि होन्नानै मानो होन्ना बुङोब्ला सिगां मबाइल गैयैआव आंना बिराद रंजानाय दंमोन जेब्ला मबाइल फैयो अब्ला आंना ज' ज' थानाय मिनि खुसि लोगोफोरजों रायज्लाइनाय मिनिनाय बे जोबलांदो लासै लासै जोबलांदों ओमफ्राय मबाइला न' सिंआव नो सोनानै दोनबा थादों ओंखारनो बायो मायो बिदि मबाइला बिदि खालामदों बिनि थाखाइनो आं सानोदि मबाइला आंनि थाखै गाज्रि एक्सपीरियेन्स होन्नानै मबाइलखौनो आं सानो